आं हॅलो सुके नुस्त्याच्या शॉपार लागला न्हय आं तुमचे कडेन कसलें कसलें नुस्तें आसा आं ओके बोंबीलाची रेट कितें साडे पांचशे रुपया बरें सवाय आसा आं बरी आसा बारीक काय मोठी आं बारीक आसा आं आं ओके ओके आनी गाळमो कसो किलो आठशें रुपया किलो आं ओके म्हाका एक दोन किल गालमो जाय आशिल्लो आनी बांगडे ना सुके बांगडे आं ते कशें तेंची रेट कितें हय आं पांचशे रुपया सोळा वीस करून दिना पांचश्या वीस दिना पांचश्यां वीस करून दी न्हय पळय न्हय वीस जाता जाल्यार पांचश्यान सांग्यार फेस्ता बी मेळटा मगो पांचश्यां वीस तें आमचे शेजरा आमचे शेजारी एकटी गेल्ली गो फेस्ताक तिणें पांचश्यां वीस करून हाडल्यात पळय तरी पूण दी न्हय दोन बारीक उडय पांचश्यां वीस करून दी हॉम डिलेवरी आसा न्हय तुमची आं आं आनी आं आं चार दीस आं ओेके आं म्हाका मगो बांगडे पांचश्यांक वीस मगो दोन कील घाल मगो एक कडेन आनी बोंबील आसा पळय ती बरी सुकयल्ली आसा न्हय आं बरी फ्रेश आसा न्हय आं एक बोंबील आं आं कितली कितली म्हणल्यार पावतली तुमगे डिलेवरी आं आं बरें बरें चल म्हाका मातशें धाड आं हांव मागीर तुमकां जी पे करतां आं आं हां बरें थेंक यू